हैलो जी सर आशीष प्लम्बर ही बात कर रहे हैं कहिए क्या प्रॉब्लम है जी क्या प्रोब्लम हो रहा है नल में जी जी करवा लेंगे और कुछ जी ठीक है सब सुधार लेंगे हाँ जी चेंज कर देंगे ना उसको और कुछ देख लीजिए प्रॉब्लम और क्या हो रही है जी जी जी वो तो आप अब तो आऊँगा आपका घर देखेंगे कितने क्या लग रही है ज़रूरत उसे देख के हिसाब से बताएंगे क्या खर्चा लग रहा है आपको किस क्वालिटी में आपको किस क्वालिटी में सामान चाहिए हाँ आपको हैं ना जी जी आएंगे आप देखेंगे हाँ हाँ आप उस क्वालिटी का नल भी देखेंगे किस टाइप टाइप के नल चाहिए आपको हाई क्वालिटी में लो में मीडियम में भी हैं इस क्वालिटी से आपको नल मिलेंगे और और कुछ में फिटिंग करना है क्या आपके न्यू घर में है ना शावर ये भी सब लगवाना है ना ये ये ऐसा कर लेंगे आप कॉन्टेक्ट दे दीजिएगा हम ठीक से कर देंगे काम हाँ जी जी आपका नम्बर ये मिला है आप कॉल कर देना आपको आना कहां है आपका एड्रेस बता दीजिए जी जी आ जाएंगे वहाँ पे कर देंगे ओके जी धन्यवाद ठीक है जी